हॅलो मुन्सिपल ऑफिसान फोन लागला हांव क्रीश वार म्हाका एक कंप्लेन करपाची आसली की खूब दीस जाले आमच्या दारान कोणी तरी कचरो हाडून उडयलां सो कचऱ्या खातीर आमच्या हांगा घरान खूब वास येता कचऱ्याचो बुरसो वास मारता ताच्या खातीर कचऱ्या कुत्रे बी येतात कुत्रे तोंडान बी कितें कचरो घेता आनी खंयू उडयतात सो दोन दीस जाले हांगा दोन दोन तीन एक्सिडेंटां जालीं कचऱ्यार स्लीप जावन पडली पूण कितें आनी पोतयो मदी येयल्यो म्हणून पडलीं आनी प्लस गायो बी येतात ते तोंडान बिनान घेतात पोतयो बितयो ते खातात मागीर तेंकां कितें बेश्टो आनी प्रोब्लेम जातलो आनी प्लस ते घाणाक वासा खातीर आमकां सायडीच्या सारके घराचे फुड्यान आसा म्हणोन आमकां रावोंक जायना सो तुमी बेगितले बेगीन एक्शन घेवपाचें येवन मातशें क्लिन करून वचपाचें म्हाजो एड्रेस एटी सेवॅन कोळकोट वाडो पेरनेम गोवा